हैलो हेलो भैया मेरा जो पानी की मोटर है न वो बंद हो चुकी है अचानक पता नहीं वो पानी नहीं फेंक रही है और पता नहीं आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रही है तो भैया उसको सुधारने के लिए डालना था अच्छा तो आप आ जाओगे अच्छा तो भैया आप कब तक के आ जाओगे हाँ ठीक है भैया आप आ जाइये यहाँ मैं काला पत्थर पर रहती हूँ हैं न और जो मेरे पानी की जो मोटर है न वो ज़्यादा पानी भी नहीं फेंक रही है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है सू सू सू सू तो इसलिए आप आ जाइए हूँ भैया ये मोटर है आप देख लिजिए उसमे क्या प्रोब्लम हो रही है क्या दिक्कत हो रही है ठीक है न भैया तो देख लिजिए न आप अभी ये मोटर है अच्छा ठीक है न हाँ तो आप मुझे बताइए तो भाई अच्छा भैया तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा पाँच सौ रुपये उसमें क्या दिक्कत हो गई थी वैसे भी इतना ज़्यादा खर्चा हो गया अच्छा तो इतनी सारी दिक्कत थी उसके अंदर अच्छा भैया ये कुछ दिनों पहले तो अच्छी चल रही थी यह अभी अभी तो हुआ है ऐसा इतनी तो ज़्यादा नहीं थी वो कुछ अच्छा तो कुल कितने का हो गया मतलब कितना उसका ये हो गया खर्चा अच्छा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्या भैया उसमें अच्छा तो चार सौ रुपये ही फाइनल है न ठीक है भैया धन्यवाद